मैथिली किताब हमरा घरमे बहुतेक छिकै जैसेकी कबिता हिकै की से मतलब कहाँ आओर नीके किताब हिकै या कहीँ भी जाइत छियै या बिबाहमे जाइत छियै ने तऽ मैथिलिए भाषाकऽ अथी होइत छिकै मैथिलिए भाषामे गीत गाओल जाइत छिकै आ हमहुँ जाइत छियै तऽ मैथिली भाषामे बोलैत छियै या कहीँभी शादी बिआह होइत छै या कहीँभी जाइत छियै ने तऽ मैथिली भाषामे ने अच्छा मतलब अच्छा लगैत छै गीतभी गाबैत छै ने तऽ लोग बहुत अच्छा लगैत छै इसीलिए मैथिली भाषा ने हमरा बहुत पसन्द छै तऽ मैथिली भाषाके मतलब जैसेकि मैथिली गीत आओर जैसे मतलब गाबैत छिकै बिबाह होइत छिकै आओर मतलब पूजा आर होइत छिकै तऽ मैथिलीए भाषामे बोलल जाइत छिकै आओर हमरा आरके मतलब यहाँ छै जे कि मैथिली भाषा मतलब समझबो करैत छिकै आर बोलबो करैत छिकै तऽ आओर कबिता भी मतलब मैथिली भाषामे कहानी भी किताबमे लिखल जाइत छिकै पढ़ल जाइत छिकै तऽ बोलैत छिकै तऽ अच्छा लगैत छिकै मैथिली भाषा आओरो मतलब बहुतेक मतलब केओ भी बोलै छिकै ने कहीँभी जाइत छियै तऽ मैथिली भाषा बोलैत छियै ने तऽ ठिके लगैत छिकै तऽ इहए छिकै मैथिली भाषा आओर हमहुँके मतलब मैथिली भाषा बोलैत छियै आओर ठीक ठाक लगैत छिकै